मैंने पिछले दस दिनों के अंदर एक पेन लिया था वो पेन की कंपनी थी विन ये पेन की जो कंपनी है विन ये काफ़ी अच्छे पेनें बनाती है और लिखने में काफ़ी अच्छी राइटिंग इस से बनती है और हाथों में इसे पकड़ने से दर्द भी नहीं होता मैं तो अपने परिवार जनों और दोस्तों से यही यही कहूंगी कि आप भी विन की पेन लें और विन के पेन की कंपनी वाकई में बहुत ही अच्छी कंपनी है इसकी जो पेन की स्याई है वो भी काफ़ी समय तक चल पाती है आप यदि दो पेन लेते हैं तो आपको ये दो सप्ताह तक चलती है और एक पैकेट पेन लेने पर आपको विन की एक रीफिल पेन की रीफिल फ्री में मिलती है